हेलो ओ

अररिया यौ अक्सर अररियाके सओ टाका अथी अररिया के सओ टाका पूर्णियाँके दू सओ टाका पटनाके पाँच सओ टाका खाली घुमबय अहाँ गाड़ी चढ़िके की तेल जड़य छै की पानि जड़य छै हँ जनय छियै हँ आरामे आरामसँ जेबय मगर टाका देब घुमा देब टाका लागत घुमाय देब पटना पूर्णियाँ अररिया घुमाय देब टाका लागत टाका यऽ सङ्गमे बिना टाकाके नहि लै जायब हम ओ खर्चा बरचा देने जेबय पान सुपारीके पान सुपारीके खर्चा कए देतय हम्मे नहि करय छियै खर्चा एक्को टाका नहि आओर भाड़ावला टाका हम राखय छी आओर पान पुड़िआके टाकाके देतय आओर तऽ चलू जेना जाइ छियै कल परसुके कोन महीना दिन कोन छियै तारीख कोन छियै आउ ने पाँच तारीख सब गोटे जेबय घूमय लए हँ छओ सातके निकलि जेबय छओ सात आठके तऽ आ ओ आँय आओर बादमे बोलायब बोलऽ नहि हइ कोनो बादवला